हाँ हमारे मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार फैलते जा रहा है कि हम अपनी प्रतिमा को उभर नहीं पा रहे हैं भ्रष्टाचार को हम जैसे युवा खतम करना चाहते हैं परंतु जो अधिकारी अपनी सीट पर बैठें कर रिश्वत लेते हैं उनसे हम कैसे बचें हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं पर भ्रष्टाचार मुक्त होकर परंतु जिस तरह हम जैसे बहुत से युवा खेलना चाहते हैं पर हम खेल नहीं पा रहे हैं हम बिना रिश्वत के ही आगे बढ़ना चाहते हैं जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं उसी तरह हम भी अपनी मेहनत से खेलना चाहते हैं और बिना भ्रष्टाचार के ही हम खेलेंगे और बिना भ्रष्टाचार के ही हम आगे बढ़ेंगे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना पड़ेगा जभी हम आगे बढ़ पाएंगे भ्रष्टाचार खत्म होगा भ्रष्टाचार को खत्म करना आवश्यक है